हा हा हा हा अच्छा कहिड़ी वारी खपे कप में कप कप में बि मिली वेंदव कोन बि मिली वेंदी कुझु वैराइटी असांजी कप में आहिनि कुझु वैराइटी असांजी कोन में आहिनि कोन में त हाणे तव्हांखे कहिड़ी वैराइटी हा स्टिक में बि काफ़ी आहिनि त स्टिक में हा इस्टिक में तव्हांखे इस्टिक में वैन उहो मिली वेंदव तव्हांखे छा चइबो आहे कुल्फ़ी मिली वेंदव चोकोबार मिली वेंदव हा पिस्ता कुल्फ़ी मिली वेंदव हा उहो बि मिली वेंदव ऐं ॿिया बि ॿिया बि ब्रैंड्स अथव मांखे जेका तव्हांखे मतलबु अगरि क कॾहिं खपंदा त ॿिया ब्रैंड्स बि मांजे पास अथव नमस्ते इंडिया अथव और वाडीलाल अथव कॉलिटी वॉल्स अथव हा हा हा हा हा हा उओ मां कराए रखंदमि होम डिलेविरी कराए रखंदमि हा हा न न उहो मां तव्हांखे उन्हीअ आइस बॉक्स में बॉक्सिसि हूंदा आहिनि असांजा मां उन्हनि में तव्हां खां उहे प्रोवाइड कराईंदमि जंहिं हिसाब सां तव्हांजो ऑडर हूंदो उहो हुन में मेल्ट थियण जो चांसिस काननि आइस्क्रीम मेल्ट न थींदी छो कि मेल्टेड असां उहो कंदा नाहियूं अगरि मेल्टेड थींदी त मां तव्हां खां वापसि वठंदसि ॿीं मोकिलींदसि हा हा न न न न उहो न उहो मां आईस बॉक्स सां ई मोकिलींदस हुन हिसाब सां हा बाक़ी ॿियो बि हा ॿीं बि वैराइटी कॾहिं हा हिनजे अलावा बि अगरि तव्हांखे कोई वैराइटी खपंदी कॾहिं त उहो बि मां प्रोवाइड कराए ॾींदसि त बाक़ी कॾहि बडे पार्टी आहे कोई कैटिरिंग आहे हुन में बि आइस्क्रीम जा सॼा मांजा उहो लॻंदा आहिनि स्टॉल उहो तव्हां जेकी खपंदव त हुनी हिसाबु सां अघु लॻाए रखंदई जेके हुन में प्रिंट हा हा प्रिंट खां थोरो घटि पवंदव तव्हांखे हा हा जेके आईस्क्रीम तव्हां चयंदव प्रिंट खां थोरी घटि पवंदव पोइ तव्हां जेकी चवंदव त उहो प्रोवाइड थी वेंदी बाक़ी ॿियूं बि आईस ॿीं बि बैंड जा आइसक्रीम अथव अगरि तव्हांखे उहे बि कॾहिं खपंदा त मतलबु मां उहे बि प्रोवाइड कराए छॾंदमि हा ब्रिक्स बि आहिनि हा हा हा हा हा हा हा लॻभॻि सभिनी में न कुझु कुझु हा हा हा हा चिप चॉक्लेट चिप चॉक्लेट हा हा हा हा हा हा इहे सभु हूंदव हिन में हा हा हा हा हा हा कुझु नवां नवां ब्रैंड बि आहिनि जेके मतलबु फ़्रूट जा जेके अॼुकल्ह हलनि था मैंगो जा आहिनि जामुनि जा आहिनि इहे सभु नवां मतलबु हुन में लॉंच थिया आहिनि इहे बि अथव मतलबु इहे बि तव्हांखे हा हा हा हा ब्लैक करंट वग़ैरह उहे सभु बि अथव फ़्रूट्स वारा पोइ बि तव्हां हा हा त उहो सभु बि अथव त उहे बी मतलबु अगरि मां एज़ अ सैम्पल मतलबु उहो मोकिले ॾींदसि त तव्हां मतलबु ट्राइ कंजो पोइ वरी ॿुधाइजो हुन हिसाब सां पोइ वरी हुन हिसाब सां वरी जेको तव्हांखे चवंदव ऑडर त पोइ थी वेंदो हा हा कॾहिं बि बडे बर्थडे आहे कोई हा कोई हा हा तव्हांजे कंहिं मिट माइट खे कंहिं दोस्त यार खे हिन टाइप जी कुझु आइसक्रीम जो नीड हुजे त मांखे ॿुधाइजो त मां त मां हुनखे प्रोवाइड करे रखंदसि हा हा हा हा हा हुन हा हा हा हा हा हा उहो तव्हांखे प्रिंट खां घटि ई पवंदा हा हा हा हा हा हा उहो मां तव्हांखे कराए रखंदमि जेकी बि आहे हा हा आइसक्रीम आइसक्रीम सां आईस सां आईस भई पैकिंग में ईंदी उहे बि मां प्रोवाइड कराए सघंदी आहे उहो बि मां जेको बि तव्हांखे हीअं हुजे उहो सभु मां मतलबु आइसक्रीम सां रिलेटेड थधो कुझु बि मतलबु उहो कराए सघंदी आहे कॾहिं बि तव्हांखे ज़रूरत हुजे ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल